ہیلو وعلیکم السّلام جی میں سبزی کی دُکان سے بات کر رہی ہوں اوپر ہماری سبزی کی دُکان ہے

جی آپ کو یہاں پہ ہر طرح کی سبزی مل جائے گی ہمارے یہاں آلو اور ہری سبزیاں مل جائیں گی جیسے کہ ہمارے تروئی ہے لوکی ہے آجکل ہمارے یہاں سبزیاں آ رہی ہیں پالک ہے اور بھنڈی وغیرہ ہیں آپ کو کیا چاہیے جو سبزی چاہیں گے آپ ہر سبزی یہاں پہ فریش ملتی ہے یہ ساری سبزیاں آپ کو مل جائیں گی اچھے داموں پہ جی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں ہر سبزی فریش ملتی ہے تو آپ کو سب کچھ فریش ہی ملے گا اِن سب سزیوں کی ٹوٹل ہمارے پاس ہو جاتا ہے پانچ سو روپیے اچھا آپ کو کوئی اور سبزی تو نہیں چاہیے کیونکہ ہماری طرح ہر موسمی سبزی ملتی ہے ہر طرح کی اوکے آپ بالکل یہاں آئیے یہاں پہ ہمیشہ آپ کو فریش سبزی ملے گی کبھی سڑا ہُوا گلا نہیں ملے گا آپ آپ کتنی دیر میں آ جائیں گی اوکے تب تک میں آپ کی سبزیاں پیک کروا لیتی ہوں ٹھیک ہے میں پیک کروا لیتی ہوں آپ آ جائیے گا آپ کو بس پیسے دینے ہوں گے اور کچھ نہیں کرنا ہوگا اللہ حافظ